आं फुङाव सिखारनानै आं फासथासोआव आं सिखारो फासथासोआव सिखारनानै उन्दैफोरनो साहा फुदुंनानै होयो स्कुलाव थांनो थाखाय स्कुलाव जों आङो स्कुलाव उन्दैफोरखौ आठथा आठथायावनो आं दोनलाङो दोनलांनानै आरो आं फैफिनो फैफिननानै आरोबाव न'आव खामानि मावफैफिनबावो संनाय खावनाय संफिनबावो आरो संखां खोबखां खालामनानै गाननाय जोमनाय गासैबो सुस्रां सुस्रिं खालामो खालामखांनानै आरोबाव बार'था एकथा सोआव आङो उन्दैफोरखौ स्कुलनिफ्राय आं लायफिनबावो लायनानै आरोबाव आङो तिनथा सारिथासोआव आङो उन्दैफोरखौ टिउसनाव दोननानै फैबावो आरोबाव आं टिउसनाव दोननानै फैनानै सयथा सारिथा फासथा सारिथायाव फासथा सयथायाव आं उन्दैफोरखौ टिउसनाव लानानै आरोबाव गथ'फोरखौ न'आव लेखा फरायनो थाखाय आङो थिनो बे थिनखांनायनि उनाव आरोबाव आङो मोनानि जानाय संनानै जाहोबावो न'खरनि मानसिफोरनो बे संनानै जानानै दसे जिरायनानै गासैबो न'खरनि मानसिफोरानो ज' जानानै दसे थानानै जोङो मोनानि उन्दुनायखौ उन्दुनाय जायो